मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है मास्टर सोए रहते हैं उनको तो अपना सैलरी से मतलब है और बच्चे पर तो ध्यान नहीं दे पाते हैं इसीलिए ज़्यादातर गार्जियन सोचता है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही एड्मिशन करा दें

बच्चे को सर प्राइवेट में ही एडमिशन करा देते हैं और प्राइवेट स्कूल में छोटा बड़ा सब स्कूल है जो गार्जियन जिसमें सक्षम होता है वही अपने ढंग से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और एडमिशन करवाते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए तो खर्चा बहुत अधिक लगता है उसमें किताब लगता है कॉस्टली सब किताब होता है प्राइवेट का किताब सब कॉस्टली होता है और कॉपी होता है पेन्सिल रबड़ कटर कलम बहुत सारे सामान होते हैं जो गाड़ी भाड़ा होता है स्कूल फ़ी होता है ड्रेस होता है जूता होता है टाई बेल्ट सब फीस भरनी पड़ती है और मैक्सिमम जो लोग कम से कम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं छोटा स्कूल में उसके लिए तो कम से कम हज़ार से ऊपर का फीस देना पड़ता है पन्द्रह सौ किसी स्कूल में अठारह सौ लगता है किसी स्कूल में बारह तेरह सौ भी लगता है और गाड़ी भाड़ा अलग से लगता है बच्चे का कोचिंग चार्ज़ अलग से लगता है जैसे यहाँ से जाने में बेगूसराय जाने में लगभग छः सौ सात सौ रुपैया स्कूल गाड़ी फ़ीस लग जाता है बच्चे का और एक हज़ार रुपैया स्कूल फ़ी लगता है सब मिलाकर के किसी स्कूल में पन्द्रह सौ रुपैया किसी स्कूल में दो हज़ार रुपैया जो स्कूल जैसा है जिसका जैसा फैसिलिटी है जो गार्जियन जिसमें जैसे सक्षम है वो अपने अपने ढंग से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं चूंकि सरकारी स्कूल का स्थिति तो ठीक नहीं है सरकारी में पढ़ाई कम और मास्टर ज़्यादे समय अपने सोने में व्यस्त रहते हैं क्योंकि उनको तो अपने वेतन से मतलब है उनको तो सरकार वेतन दे ही देती है और बच्चा पढे़ या ना पढ़े उससे मास्टर को क्या मतलब है गार्जियन को तो अपने बच्चे के पढ़ाई के ऊपर ही ना ध्यान देना पड़ता है इसीलिए वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा सेलेक्ट करे बढ़ियाँ स्कूल में पढे़ बढ़ियाँ से रहे बढ़ियाँ सोसाइटी में पले इसीलिए वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डालते हैं और प्राइवेट में ही जो गार्जियन जितना में सक्षम है वो अपने अपने तरीका से अपने बच्चे का छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं जैसे बड़ा स्कूल में जाइएगा तो बड़ा फ़ी लगेगा छोटा स्कूल में जाइएगा तो कम फ़ी लगेगा लेकिन कम से कम हज़ार रुपैया तो फ़ी हर स्कूल में लगता है हर स्कूल का फैसिलिटी अलग अलग है हर स्कूल में बच्चे अलग अलग तरीका से अलग अलग कोई स्कूल में खेल कूद अधिक होता है उसमें भी भाग लेना पड़ता है बच्चे को तो उस स्कूल का खर्चा अधिक पड़ता है वो बच्चा उसी स्कूल में उस बच्चे को उसका गार्जियन कोई स्कूल है बड़ा उसमें गार्जियन सक्षम नहीं है उसके अभिभावक तो वो अपने ढंग से अपने इस दूसरा स्कूल में बच्चे को डाल देते हैं और इसी तरह से बच्चे को पढ़ाने में सब गार्जियन अपना अपना योगदान देते हैं सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें अच्छा से अच्छा संस्कार मिले और अच्छा से अच्छा बच्चे को सब समान गार्जियन थोड़े है जो एक जैसा है जो एक ही स्कूल में डालेंगे एक ही स्कूल में पढ़ाएँगे सब गार्जियन सब जैसे हैं वो सब अपने अपने तरीका से अपने अपने बच्चे को पढ़ाते हैं